हैल्लो मैम असें नंबर लेआ ही टूरिस्ट गाइडर ताहीं ओह् दा उत्थें में सुनेंआ उद्धर कोई माउंटेन ऐ मतलब उद्धर कोई प्हाड़ी ऐ ते उत्थै आखदे कि इक प्हाड़ी ऐ उत्थै मतलब कि जो बी किश मतलब कि बंदा कोई मुराद मंगै होई जंदी मतलब सानूं इद्धर इन्ना नालेज़ निं ऐ गाइड़ निं ऐ सानूं मतलब कि गाईडर चाहिदा सानूं गी कोई उद्धर दा पतादारी देई सकै मतलब अच्छा अच्छा क्योंकि मेरे कन्नै मेरे घऱे दी फैमली ऐ पूरी असें उद्धर घूमना ऐ ते मतलब होर केह्ड़ी केह्ड़ी अच्ची जगह ऐ उद्धर मतलब केह्ड़े केह्ड़े ब्यू पवाइंट ऐ उत्थै अच्छा अच्छा क्योंकि ओह् मतलब ब्यू बगैरा मतलब अच्छा ऐ ना मतलब उद्धर अच्छा ते ओह् केह् मतलब कि प्राईज़ केह् मतलब एह्दा किन्ने पैसे बगैरा एह्दे अच्छा दस ज्हार रपेआ मतलब उद्धर पूरा मतलब गाइड़ करना बगैरा अच्छा अच्छा अच्छा मतलब ठीक नेईं नेईं ऐक्चुली मेरे कन्नै साढ़े घरे दी फैमली आई दी ते ओह् आक्खा दी कि लाह्का मतलब नालेज़ निं है उद्धर दा ते आक्खा दे कि ते चलो महां गाईडर करी लैन्ने आं टूरिस्ट अच्छा गाइड करी सकै उद्धर लोकेशन दा ठीक ठीक ठीक ठीक